माराज तुसें गी केह् गल्ल सनाचै खुहें दे बारे च एह् इन्ना असें गी खास जानकारी नेईं ते पर फ्ही बी थोह्ड़ा बहुत असें गी मतलब होंदे बिच खूहें जित्थै पानियै दी बड़ी जैदा कमी होंदी दिक्खे असें बी केइयें जगहें पर फ्ही बी जानकारी नेईं ऐ असें गी लेकिन फ्ही बी अस तुसें गी जेह्कियां थोह्ड़ियां बहुत गल्लां असें गी पता न उं'दे बारे च दस्सना चांह्दे अ'ऊं इक बारी साढ़े घर इत्थै ग्रांऽ बिच जित्थै हैन ते साढ़ै पानी पुनियै दी इन्नी खास कमी नेईं होंदी ऐ कि साढ़ै बड़े धारां अपने नलके शलके लाए दे लोकें कुर्जू पानी होंदा बड़ा अ'ऊं इक बारी उधमपुर आया माराज मैं उत्थै दिक्खेआ कुआं मैं दिक्खेआ माराज पानी कुएं च भैन थोड़ा मिगी इयां डर जन लग्गी गेआ उसी दिक्खेआ मैं आखेआ एह् केह् होग भई भैन पैह्लें बी मिगी सनाया कुसै बंदे कि इसी कुआं आखदे मैं आखेआ अच्छा दिखेआ पानी थल्लै बड़े दूर थल्लै पानी ब ओह् कुसै रस्सी ने बद्धे दा इक रस्सा ते भई बाल्टी बद्धी दी उत्थै कड्ढन पानी में आखेआ एह् पानी इयां इयां होंदा होग पूरा ते महा लोक बचैरे अद्धे त्रेहाए दे गै रेही जंदे ऐ की जे इत्थै पानी कड्डने दा बड़ा टाइम लगदा ते पानी किन्नी जैदा जरूरत होंदी पानी कुत्थै कुत्थै यूज होंदा बड़ियें जगहें पानी जित्थै जरूरत रौंह्दी ते कुएं च मतलब इयां ठीक ऐ फ्ही बी मतलब जित्थै नेईं ऐ तां पानी बड़ा शैल होंदा ठंडा पानी होंदा बाकी उद्धर पानियै दी इयां कमी रौंह्दी बड़ी जैदा बाकी हून साढ़ै तुस ग्रांऽ बिच गल्ल सुनो माराज ग्रांऽ बिच ते पानियै दी कमी गै नेईं ग्रांऽ बिच्च साढ़ै उठी आओ तुस पैह्लें ते खड्डै ने खड्डै च पानी साफ तोहीं होर जेह्के नाले जेह्के बड्डे बड्डे पानी साफ होंदा साढ़ै लेकिन उत्थै बी साफ पानी जेह्का तुस दिक्खो तां साढ़ै माराज परानियां जेह्कियां बाईं बनाई दियां लोकें पत्थर लाइयै जां कुर्जां कुर्जां होंदियां ओह्दे शा बाईं शाईं बनाई दियां होर इक बड़ी जेह्की स्हेई गल्ल लग्गी तां बाईं कन्नै बाईं कन्नै लोकें मंदर बनाए दे ते लोक जदूं न्हाने गी जंदे उ'नें पूजा करदे उ'नें बस उत्थै मतलब होर बड़ियां धार्मक ओह्दे कन्नै जुड़े दे रौंह्दे धार्मक पानी होर मतलब उत्थै बड़ा स्हेई पानी हून साढ़ै धारें उठी जाओ तुस तां ठंडियां ठंडियां जगहं ते पानी इन्ने इन्ने ठंडे माराज केह् गल्ल सनाचै तुसें गी ते बड्ड दूं दूरा लोक जेह्के शैह्रां बिच्चा बी जंदे तां ठंडी ठंडी जगहें दा पानी ठंडे ठंडे पींदे गर्मियें दे दिनें बड़ा स्हेई लगदा माराज ते होर आहो होर दिक्खो तुस तां पानियै होर ग्रांऽ बिच बड़े साधन होंदे लेकिन हां जेह्के ग्रांऽ केइयें ग्रांऽ बिच गै पानी दी कमी रौंह्दी उत्थै कुएं शुएं बने दे होंदे ते प ठीक ऐ एह् बी कुएं आह्ला सिस्टम बी जे लोक पानी जेह्का होना चाहिदा सारें गी थ्होना चाहिदा